ہاں میں یوگا کرتی ہوں یوگا کرنا مجھے بہت پسند ہے یہاں تک کہ میں اپنی فیملی دوستو بھائی بہنو کے ساتھ بھی یوگا کرتی ہوں میں اپنی چھت پر جا کر یوگا کرتی ہوں یوگا کرنے سے ہم سوستھ رہتے ہیں ہمارے جو پیروں کا درد ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے ہم سب کو یوگا کرنی چاہیے یوگا کرنا اچھی بات ہے اور یوگا کرنا مجھے بہت پسند ہے میری دوستوں کو بھی یوگا کرنا پسند ہے اور وہ میرے ساتھ میرے گھر پر میری چھت پر میرے ساتھ ہی یوگا کرتی ہیں ہم سب ایک ساتھ ہی یوگا کرتے ہیں اور میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یوگا کرتی ہوں یوگا کرنا اچھی بات ہے یوگا کرنے سے ہم سوستھ رہتے ہیں ہر چیز سے بچے رہتے ہیں